मूंखे परवत ऐं झरणा ॾाढा वणंदा आहिनि सो अने किथे घुमण वञनि जो हुजे त मां पहिरियों त इहो ही ॾिसंदी आहियां के छा हुते मूंखे झरणा मिलनि था छा त परवत मिलंदा हीअं त मां घणेई जॻह घुमी आहियां ॾियनि त अ्महदाबाद जो अम्बा जी मंदरु थियो या त राजकोट जो म्यूज़ियम थियो या त झिरकपुर जो खोड़ल धाम थेयो गाठी लायो मंदरु थेयो जूनागढ़ जो गिरनार परवत थियो अहिड़ी रीति सां घणो ई घूमी आहियां पर हुन सभिनीनि खां जेको मूंखे वाधारे पसंदि आहे उहा आहे गिरनार परवत छो त हुते पंज हज़ार ॾाका चढ़े ऐं मथे अम्बा जी माउ जो दर्शन करण में मिलंदो आहे ऐं हीए ॾाका चढ़ण महिल तव्हां जेको नज़ारो ॾिसो था सू त सोचण खां ई ॿाहिरि आहे बयान करण खां ई ॿाहिरि आहे जेॾीमहिल तव्हां चढंदा हुजो ऐं साम्हूं खां सूर्य देवता बि मथे चढ़ंदा हुजनि त उहो नज़ारो ॾिसणु मतिलबु छा त ॻाल्हि कजे मथां खां जॾहिं तव्हां हेठ निहारियो था त सॼो शहर तांखे ॾिसण थो अचे सॾे शहर जे हेतिरी मथे तव्हां वञी करे अम्बा जी माउ जे चरणनि में पंहिंजो प्रणाम कयो था तॾहिं तव्हां जी शेवा बि सफुल थी थिए